میری ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں سب رہتے ہیں مل جل کر پیار محبت سے رہتے ہیں تو میں عوام سے بھی عوام کو بھی یہی اکثر سوچتا ہوں لکھنے کی میسج دینا چاہتا ہوں پر نہیں لکھ پاتا نہیں سوچ پاتا بس سوچتا ہوں لکھ نہیں پاتا کہ ہندوستان کی جو سرکار ہے ہندوستان کی جو عوام ہے اگر دونوں ہندوستان کو کامیاب بنانا چاہیں تو ہندوستان کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہیں عوام کوشش کرے اور سرکار اس کام کو کرے پیار محبت سے ایک دوسرے کے اندر پیار محبت بڑھے ہندو مسلم والا کام نہ کرے بلکہ ایک دوسرے کو مل جل کر رہنے کی کوشش کرے ایسے میڈیا کو جو ہے نا میڈیا پہ ایسے ایسے نیوز دے تاکہ ہم میں پیار محبت بڑھے لڑائی جھگڑا ختم ہو تاکہ ہم ہندوستان کو آگے تک لے کے چل سکیں اسے ترقی کے راہ پہ لے کے چل سکیں تو اس سے یہ میسج میں دینا چاہتا تھا لیکن کوئی نہیں سمجھے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہندوستان کی عوام بھی جو ہے بہت آج کے ٹائم میں بہت زیادہ نفرت پھیل چکی ہے بہت زیادہ وہ ہو چکا ہے سرکار بھی جو ہے نا سرکار بھی نہیں سنے گی میری بات کو کیونکہ میری کوئی پکڑ نہیں ہے اس وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں